हेलो जी जी मैंने आपका ऐक्चुली शोशल मीडिया में देखा था जी क्या मैम मेरा ना क्या आपका ना क्या आप सोम्या जी बात कर रहे हैं आप जी मैम मुझे ऐक्चुली अपने घर में ऐक्चुली अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मुझे ए सी की नीड थी मैम ए सी लगवाना था मुझे जी मैम मैं ऐक्चुली मुझे आपके यहाँ कौन कौन से ब्रांड के ए सी हैं आप बता सकते हैं मैम जी मैं लोकल से अपने छिंदवाड़े से बात कर रही हूँ खान कालोनी से जी मुझे एक्चुली अपने ऑफ़िस के लिए चाहिए था दो मेरे ऑफ़िस में दो ए सी की रिक्वायरमेंट थी अभी तो क्या आपके यहाँ मिल जाएँगे मुझे मैम किस रेन्ज तक मिल जाएँगे जी तो ओके मैम आप मुझे वाॅट्सअप में आपकी पूरी डीटेल शेयर कर दीजिए देन मैं चेक करके आपको बता दूँगी मुझे कौन सा ए सी स्यूटेबल लग रहा है तो आपसे परचेज़ कर लूँगी वह जी मैम जी पहले आप मुझे ओनली वॉट्सअप में डीटेल शेयर कर दीजिएगा जी मैम थैंक यू मैम